हय पयली जेन्ना हांव लोकांचे सामकार गावपाक स्टेजीर चडटाली तेन्ना म्हाका भंय दिसतालो पोटांत हूंदीर धांवताले पण जायते फावटी स्टेजीर गायतां गायतां हो डर हळू हळू करून गेलो